हलो हीअ स्विगी जो कस्टमर केयर नंबर आहे मां मुंहिंजीअ ऑडर ॾिनो हुयो मूंखे उनजो एड्रेस चेंज कराइणो हुयो पहले मां एड्रेस ॾिनो हुयो टे सौ टे शिव अपार्टमेंट राम नगर रांधेर रोड सूरत जेको प्रेम भारती स्कूल जी गिली में आयल आहे पर हाणे असां आहे न एड्रेस चेंज करण चाहियूं था असांजो पार्टी जो जेको जॻह हुई हूअ मटिजी वई आहे इनजे करे ऐ मूंखे एड्रेस चेंज कराइणो हुयो नओ एड्रेस आहे पन सौ सत्रहं सिंधी कॉलोनी सिंधू वाड़ी जे साम्हूं रामनगर रांधेर रोड सूरत छा तव्हां इहो एड्रेस चेंज करे सघंदा अने मुंहिंजो ऑडर केतिरी देरि में मूंखे मिली वेंदो कृपा करे मूंखे ॿुधाइजो